دوڑنے میں ریکارڈ بنانے کے لیے آپ کو مسلسل محنت بہتر تربیت اور صحیح حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے یہاں کچھ اقدامات میں آپ کو اپنے ریکارڈ کو بہتر بنانے میں مدد دے سکتے ہیں مقصد طے کریں اپنے لیے واضح اور قابل حصول حدف طے کریں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مخصوص فاصلے کو کم وقت میں طے کرنا چاہتے ہوں باقاعدہ تربیت اپنے جسم کو بہتر بنانے کے لیے باقاعدہ تربیت کریں روزانہ دورنے کا معمول بنائیں اور دھیرے دھیرے اپنی رفتار اور فاصلے کو بڑھائیں صحیح غذا جسمانی فٹنیس کے لیے متوازن غذا بہت اہم ہے پروٹین کاربوہائیڈریٹ اور وٹامنس پر مشتمل غذا کا استعمال کریں تاکہ آپ کے جسم کو توانائی مل سکے آرام اور نیند اپنے جسم کو آرام دیں اور اور پوری نیند لیں تاکہ آپ کی پرفارمنس بہتر ہو سکے دورنے کی تیکنیک پر کام کریں اپنی دوڑنے کی تکنیک کو بہتر بنائیں تاکہ آپ کی رفتار اور طاقت میں اضافہ ہو سکے واچ یا ایپ استعمال کریں دوڑنے و دوڑنے میں واچ جی پی ایس کی کارکردگی کو ٹریک کرنے کے لیے یا موبائل ایپ کا استعمال کریں اس سے آپ کو اپنے نتائج کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی ورزش جسمانی مضبوطی کے لیے دوسری ورزشیں بھی کریں جیسے کہ پٹھوں کی مضبوطی کی مشقیں اور اسٹریچنگ ماہرین کی رہنمائی اگر ممکن ہو تو کوچ یا ٹرین یا ٹرینر کی رہنمائی حاصل کریں تاکہ آپ کی تربیت میں مزید بہتری آ سکے دور کے مقابلوں میں حصہ لیں مختلف دور کے مقابلوں میں حصہ لیں تاکہ آپ کو تجربہ حاصل ہو اور آپ اپنی ہدف تک پہنچ سکیں مسلسل محنت اور استقامت سے آپ اپنے دوڑنے کے ریکارڈ کو بہتر بنا سکتے ہیں